खेल जे छै से जीवनक एकटा महत्वपूर्ण अङ्ग छै देखियौ कखनो काल की होइत छै जे खेलके लोक ई बुझैत छथिन जे जहन हम मैदानमे जाके खेलेबै तखने खेल भेलै तऽ से बात नहि छै तऽ अहाँ अगर कओनो काज कै रहल छथि पिताजी आ हुनका सहयोग करैत छियै तऽ ओहो खेल छियै जे भी खेल अहाँकेँ स्वास्थ्य से सम्बंधित अहाँकेँ लाभ दैया आ भले ही ओ किएक नहि कृषि से सम्बंधित होय किएक नहि अपन पिताजीके रोजगार से सम्बंधित होय खेलके काज छियै मानसिक रूप से अहाँकेँ आ शारीरिक रूप से स्वस्थ करब तऽ अगर हँ पिताके कृषि काजमे सहयोग करैत छियै तऽ एक तऽ ई भेल जे कनि बदलि गेल अहाँकेँ जे रूचि अछि जे पढ़ैत पढ़ैत जे कनिटा अहाँकेँ जे छै से उबाउपन आबि गेल तऽ ओहिसँ अहाँकेँ रुचि बदलि गेल आ दोसर छै जे अगर अहाँकेँ स्वास्थ्योके लाभ होयत तऽ आ बहुत गोटे जे छै से इएह बुझैत छथिन जे नहि हम मैदानमे जाके फुटबॉल खेललियै क्रिकेट खेललियै ता खेल नहि भेल एहन कओनो बात नहि छै खेल हँ इएह बुझिऔ जे शारीरिक रूप से अहाँकेँ किछु श्रम कै लेलियै आ किछु जे छै से रुचि परिवर्तन भै गेल तऽ एकरा खेलेके श्रेणीमे लेल जाइत छै तऽ ई जे छै से समुदाय या संस्कृतिके लेल जे छै से खेलके भूमिका बहुत ही अहम छै आ ओना अगर अहाँ मैदानोमे खेलाय छी तऽ खेल भावना एकटा बड़ पैघ चीज छियै देखबै जे नीक खिलाड़ी रहैत छै ओ एकटा नीक से मनुष्यो होइत छै बहुत बेर अहाँ देखबै आ एहि विषयमे हम एकटा अहाँकेँ उदाहरण देब जे कतहुँ विश्व कपमे अहिना रहय जे दूटा धावक यदि धावक दौड़ लगा रहल रहै तऽ जे फर्स्ट एबतियै ओ सबसे पहिने गेलै आ ओ नहि बुझलकै जे अगला लाइन छियै ओ फर्स्ट बुझिके पछिले लाइन पर ठाडढ़ रहै तऽ पाछाँ से जे दौड़ल एलै ओ दौड़के जा सकैत रहै ओ से नहि केलकै ओ अगलाके धक्का मारि देलकै कि तू फर्स्ट एलिही तू पहिने ओ लाइन पर जो नियम तऽ नियम छियै तऽ ओहि नियमके तऽ देखियौ ई छियै खेल भावना जकरा की गोल्ड मैडल भेटतियै स्वर्ण पदक भेटल स्वर्ण पदकके ओ ईमानदारीके कारण कहलकै कि नहि दुनिया हँसत एहि स्वर्ण पदक पर ओ द्वितीय स्थान पर रहियोके स्वर्ण पदको से पैघ पदक लै लेलक स्वर्ण पदक तऽ कनि दिन याद रहैत छै लेकिन ई जे कारनामा छै से ओकरा एहि खेलैके दुआरे भेटलै जीवन पर्यन्त लोक याद करतै